हांजी हून मेरा अगला कव्शन आया कि कदैं तुसैं होम स्कैटी सिस्टम कीता जियां कैमरा होईया जां कोई होर चीज़ जेह्दे कन्नैं तुस अपनें घर गी मोनिटर करी सकदे ओ जिसलै तुस दो रूम देओ तां तोआढ़ा कैसा ऐक्सपिरिंस रेहा क्या एह् तुहानू फायदेमंद ऐ कि नेंई ऐ में तुहानू आखनां चाह्न्नी आं कि एह् जेह्ड़े कैमरे न जेह्ड़े अजकल दे जमानें दी बड़ी जरूरत चीज़ बनी गेदी ऐ क्योंकि पैह्लैं साढ़े लोकें दियां होंदिया हां जवाईंट फैमलियां सारा परिवार कट्ठा ररौंह्दा हा ते इक दो जनां बिच्चों घरों चली बी जंदा हा तां कोई फर्क नी पौंदा हा हून अज्ज कल दा जमाना हून सारे इक्कले इक्कले रौंह्दे न कोई बी कट्ठा घर च नी रौंह्दा छोटियां छोटियां फैमलियां होई गेदी आं ते घर च बच्चे जेह्ड़े हैन जां बड्डे हैन बच्चे पढ़नें आस्तै जां पढ़नें आस्तै बाह्र गै चली गेदे ते पिच्छें कुन रेही जंदा ला़ड़ी मराज़ कल्ले ते ओह् फिर कुतै जाना बी पेई जंदा सौ बार चीज़ां लैन जाना जां इयां जाना जां कम्म पिच्छें जाना जां कोई नौकरी पेशे आह्ले न उत्थें जाना ते घर दी देख रेख कुन करै तुस नौकरैं दै सिरे पर अपनां घर नी छोड़ी सकनें ना मतलव उंदे पर बी इक मोनिटर होनां चाही दा कि जेह्ड़ा उनेंगी बी चैक्क करै ते तुस इयां घर बी सिन्ना बी नी छोड़ियै जाई सकदे क्योंकि अज्ज कल तोहानू पता ऐ कि चेरियें चकारियें दा इन्ना डर ऐ कि लोकें गी ते बस दाऽ गै तुप्पदे न कि कियां कोई घरों निकलै ते अस घर बड़चै ते में आखनी कैमरा सबतों अज्ज कल दे जमानें कन्नैं सेफ जेह्ड़ा कि मतलव इक साढ़े अस्तै थोह्ड़ा जाअस अपनें घर गा मोनिटर करी सकने आं अस ओह्दी देख रेख करी सकने आं तुस कुतै बी जंदे ओ तुस थोह्ड़ी थोह्ड़ी देर बार अपनां कैमरा दिखदे रौंह्द् ओ घर गा दिखदे रौंह्दे हो पता लग्गदा रौंह्दा कि कोई अन्दर ते नी आया जां कि कुश मतलव ओह् ते नी होआ दा थोह्ड़ा बौह्ता अस चैक्क रक्खी सकने आं इयां ते घर पिच्छें चली जाओ नेंई तुसें अग्गैं कैमरा लोआए दा होग ते तोआनू केह् पता लग्गग कि तुआढ़े घर पिच्छें केह् होई गेदा हां इयां अगर कोई मिस हैपनिंग होआ दी होग तां बी तुसेंगी कैमरे च लब्भी जंदा कि हां बाई कुश होईया घर बिच्च जियां शार्ट सर्कट होईया घर च सौ होंदियां ते इक कैमरा साढ़े आस्ते बड़ा जरूरी चीज़ बनी गेदी ऐ केंई बारी होंदा कि अस घरों चली जन्ने आं कुश ताल्ले मारी जाहचै कुश लोग तक्क बिच्च होंदे न कि इंदे घर ताले बज्जे दे न कुतै गे न ते पिच्छों चोर चक्के घर च बड़ी जंदे ते दिखमां अज्ज दे जमानें च इन्नियां चोरियां होआ दियां कि कुसै नै गल्ल नी क्योंकि जेह्ड़े साढ़े लोग न अज्ज कल कम्म करी राज़ी नी ते इनें चाही दा कि कुसे नैा कुसे चाल्ली पैसा कमाना जां मतलव कि चीज़ां कट्ठियां करनियां ओह् फिर इयो गल्त रस्ते गै अपनांदे न ते ओह्दे कन्नैं चोरियां जादा होई गेदी ते बस घरें च डर होई दा हून चोरियें दा ते कैमरा ते बड़ी गै अज्ज कल इक मैफूज़ चीज़ ऐ जेह्दे कन्नै अस अपनें घर दी निगरानी करी सकने आं इवन के तुहानू घर च अगर कोई बजुर्ग न जां मतलव कि ओह् बी हैन तां बी ओह् मतलव कि किन्नें बारी उट्ठियै जान गे दिक्खन गे उट्ठियै अंन्दर बाह्र जान गे ते तुस अन्दर कैमरे लग्गे दे होंगन ते कैमरे च दिखदे रौंह्दे कि बाह्र गेटा पर कुन आया कुन गेआ ते थोह्ड़ा उंदा बी बचैरें दा बैठा बैठे बी ओह् घर दी रखवाली करी सकदे न क्योंकि बंदा जिसलै बजुर्ग होई जंदा दस बारी अगर घैंटी घर दी बज्जा दी ऐ तो ओह् किन्नी बारी उट्ठू उट्ठी दिखन जांगन ते अगर कैमरा उंदे कमरे च लग्गे दा होग ते ओह् बी बचैरे दिक्खी सकदे कि बाह्र कोई आदा ऐ कोई इयां जान पैह्चान आह्ला ऐ जां इयां ऐ ते उसी मिलना कि नेंई मिलना ओह् उंदे आस्ते बी मतलव स्हूलत होई जंदी ऐ ते कैमरे दी अज्ज कल दी बड़ी गै अच्छी मतलव कि साढ़े इक टैकनॉलजी ते इक बड़ा गै अच्छा होई गेदा ऐ कि अड़वांसमैट कि जेह्दे कन्नैं कैमरे दा असेंगी बड़ा गै फायदा ऐ अस कदैं कुतै बाह्र गेदे होचै अस थोह्ड़े थोह्ड़े देर बाद अपनें घर दी निगरानी करी सकनें कि कोई आया ते नी अन्दर कोई बड़ी ते नी गेआ अन्दर जां कोई कुश होईया इवन के जेह्ड़ी छोटे बच्चे आह्लियां मावां होंदियां नौकरी करदियां उनोेंगी किन्नी परेशानी होंदी कि घरो बाह्र जान बी ते ध्यान चौह्बी घैंटे बच्चें पर गै होंदा कि पता नी केह् करा दा बच्चा साढ़ा केह् नी करा दा ते मावें गी थोह्ड़ा जा लगदा कि कैमरे च दिक्खी लैंदियां कि केह् करा दा बच्चा खेला दा ऐ जां पढ़ा दा ऐ जां टी बी दिक्खा दा जो बी कुश बी ओह्दे पर मोनिटर करी सकदियां न ते कैमरा ते इक ते जमानें ते मेरे हिसाव नै बड़ा गै अच्छा मतलव कि इक टैकनॉली जा अड़बांसमैंट ऐ कि जेह्दे कन्नैं अस थोह्ड़ी हद्द तक्कर घर दी निगरानी रक्खी सकनें आं क्योंकि दिक्खो हर बंदे गी बाह्र ते जाना ही जाना ऐ घरें दे कम्म ते नी बंदा होंदा अग्ग कल सारे लोग घर नौकरी करनें आह्ले होंदे ते इक्क अध्दा गै बंदा गै रेही जंदा घर ते जेह्ड़ा कल्ला घर होऐ ते उसी दिक्खियै बी दस लोग गेटा पर आए दे होंदे त् कुश संघाइयै गै अन्दर आई जंदे ते बाह्र आह्लैं कुश पता गै नी लग्गनां कि घर कुश होया ते जेह्ड़े बाह्र गेदे न ते जेह्ड़े घर बंदे न ओह् बी मतलवकि दिक्खी सकदे न कि सेफ हैन कि नेंई हैन क्योंकि जो घरों बाह्र गे न उनेंगी कहे पता लग्गनां ऐ कि घर केह् होआ दा ऐ केह् नेंई अगर कैमरें दा मतलव कि मतलव ओह्दा कनैक्शन ते मोवाईल पर सारैं दै होंदा गै होंदा ऐ ते ओह्दे कन्नैं ओह् चैक्क ते करी सकदे नै कि ओह् इन्ना ते पता लग्गी जाह्ग कि घर बिच्च केह् होऐ दा ऐ कि पिच्छें कोई कल्ली जनानी ऐं जां कल्ला बच्चा ऐ ते कुश ऐ तां उसी निगरानी मतलव कि रक्खी सकदे न तो कैमरे ते साढ़े मेरे हिसाब कन्नैं कि बड़ी गै जरूरत आह्ली चीज़ ऐ मेरे हिसाव कन्नैं क्योंकि कल्ले परिवार होनें कन्नैं बड़े गल्लें दा मतलव कि होई जंदा कि घर च इक चौकिदारी करनें आह्ला बंदा कोई नी रौंह्दा घरे च पैह्लें जवाईन फैमलियां होंदियां हां कुश बंदे घर दे नौकरियां करदे हे ते कुश घर रौंह्दे हे हून अज्ज कल कल्ले कल्ले जमानें ते घर कोई गै होंदा ऐ मतलव सारे दे सारे गै गेदे होंदे न बाह्र ते घर कोई होंदा नि ते ओह्दे कन्नैं एह् ऐ कि सारें गी मुश्कल होई जंदी ते इस करी अपनें घर गी थोह्ड़ा जेहा सेफ करनें आस्तै कैमरे सब तो अच्छी चीज़ ऐ क्योंकि कुदै बंदा बाह्र जाए बंदा निश्चिंत होई जंदा कि अस थोह्ड़ी थोह्ड़ी देर बाद अस अपनें कैमरे चैक्क करदे रौह्नें आ इस करियै मेरे हिसावें ते सब तो अच्छी जेह्ड़े अज्ज कल्ल दे जमानें बिच्च जेह्ड़ी चीज़ ऐ ओह् कैमरे न घरें च जरूर लोआनें चाही दे थोह्ड़ा जा अपनें घर गी सुरक्षित रक्खनें आस्ते इवन कि हून दकानें पर बी लोग कम्म करदे न उप्पर मतलव कि दो स्टोरी दकान ऐ उप्परा थल्लै ऐ जां अन्दर बाह्र ऐ तां हर पास्सै तुस हर कम्म आह्ले दी निगरानी रक्खी सकदे ते कैमरे होन ते बाकियें गी बी डर होंदा कर्मचारियें गी डर होंदा कि भाी साढ़े मालक साह्नू दिक्खा दा ऐ साढ़ी निगरानी करा दा ते उनेंगी बी थोह्ड़ा जेहा डर रौंह्दा इस चीज़ दा ते उनेंगी बी मालकें गी बी होई जंदा कि बस निगरानी उंदी रौंह्दी दुए पास्से केह् होआ दा पैह्ले कमरे च केह् होआ दा कि मतलव हर पास्से बंदा निगरानी रक्खी सकदा ऐ मे मेरे हिसावे ते कैमरे ते सब तों अच्छी चीज ऐ अज्जकल दे जमानें च थोह्ड़ा जेहा अपनें आप गी मैह्पूज़ रक्खनें आस्ते बाकी सारे तुस जियां जियां ऐक्सपिरिंस करगे तोआनू अप्पैं गै पता लग्गी जाना कि केह्ड़ी चीज़ अच्ची ऐ ते केह्ड़ी नेंई क्योंकि हर कोई बंदा नेंई समझदा कोई आखदे ठीक ऐ हर बंदे दी अपनी अपनी राय ऐ पर मेरी इयै राय ऐ कि इक कैमरा साढ़े घर बी मतलव कि थोह्ड़ा जा सुरक्षा प्रधान करी सकदा ऐ नमस्ते जी